روایتی طور پر قلم سے کاغذ پر لکھنا ایک قدیم اور دلکش تجربہ ہے جس کا اپنا ایک الگ ہی سکون اور لطف ہے میں ذاتی طور پر قلم سے لکھنے کو بہت پسند کرتا ہوں کیوںکہ اس میں ایک خاص قسم کا تخلیقی تجربہ ہوتا ہے قلم اور کاغذ کا لمس حروف کو اپنے ہاتھوں سے تشکیل دینا اور لکھنے کی رفتار کو خود کنٹرول کرنا ایک ذہنی سکون فراہم کرتا ہے کاغذ پر لکھنے کا یہ انداز ہمیں لفظوں کی قدر اور ان کے معنی کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرنے میں مدد دیتا ہے ہاتھ سے لکھنا یادداشت کو بہتر کرتا ہے اور خیالات کو زیادہ منظم انداز میں پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے تاہم جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے لکھنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے اب زیادہ تر لوگ لیپٹاپ یا موبائل پر ٹائپنگ کو ترجیح دیتے ہیں اور میں بھی اس جدید رجحان سے پوری طرح غافل نہیں ہوں ڈیجیٹل آلات کی مدد سے لکھنے کا عمل تیز اور مؤثر ہو گیا ہے لیپٹاپ یا موبائل پر ٹائپنگ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ تیز رفتاری سے لکھ سکتے ہیں مواد کو فوری طور پر ایڈٹ اور شیئر کر سکتے اس کے علاوہ دستاویزات کو اسٹور کر کرنا اور دوبارہ حاصل کرنا بھی بہت آسان ہو گیا حالیہ برسوں میں تحریری انداز میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں قلم اور کاغذ کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر تعلیمی اور پیشہ وارانہ سطح پر لوگ اب زیادہ تر کمپیوٹرس ٹیبلیٹس اور موبائل فونز پر کام کرتے ہیں ای میلس میسیج اور شوشل میڈیا کے ذریعے معلومات کو فوری طور پر پہنچایا جا سکتا ہے جس میں روایتی تحریر کے استعمال کو مزید کم کر دیا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر تحریر کرنا اب ایک عام بات بن چکی ہے اور زیادہ تر لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے انہیں ذرائع کا استعمال کرتے ہیں اس تبدیلی کے باوجود قلم سے لکھنے کا اپنا ایک الگ ہی مقام یہ تخلیقیت کو فروغ دیتا ہے خیالات کو گہرائی میں لے جاتا ہے اور ایک ذاتی لمس فراہم کرتا ہے گرچہ میں روزمرہ کی ضروریات کے لیے ٹائپنگ کا سہارا لیتا ہوں لیکن قلم اور کاغذ سے لکھنے کا تجربہ ہمیشہ میری ترجیح رہے گا جب بات گہرائی اور ذہنی یکسوئی کی ہو